हाँ भैया नमस्ते हाँ हमें फूल लेना है अच्छा प्लास्टिक वाले फूल

अच्छा तो एक किलो फूल का रेट कितना होगा एक किलो का अच्छा तो हमे बड्डे में लगाना है तो अच्छे से सही ढंग से बता दीजिए रेट उसका जी हमें दस किलो फूल लग चाहिए वही डिस्काउंट ही चाहते हैं

एक किलो के तीन सौ बीस अरे तीन सौ में करिए औ दस किलो दे दीजिए कपड़े का नहीं है

दिखने में अच्छा लगे

हाँ वही तो है भैया तीन सौ बीस तीन सौ बीस का देंगे ठीक ठीक नुक़सान ना हो भैया आपका ठीक ठीक तो हम हमें कल चाहिए शाम को हमें चार बजे तक मिल जाना चाहिए उसके बाद यहाँ सजाना भी तो है कुछ समय उसमें भी लगेगा जी भैया